ओकरा सलाह देबय जे केना योग लगायल जाइ छै केना योगके ओकर मरम देखाओल जेतय योगके लक्षण देखायल जेतय कोन तरहसँ योग लगायल जेतय कखन कखन लगायल जेतय अच्छा आओर ककरासँ ककरा योग लगायल जेतय इएह देखबयके बहुत जरूरी छै अगर ई उ जानि गेलय सीख गेलय ओकरा तऽ किछु नहि छै तऽ बस जहाँ छै बैठल छै जहाँ छै वही योग लागि गेलय तऽ पहिने ओकरा देखबयके पड़य छै जे किस आप किससे योग लगाना चाहते हैं हम तो पहले कह दिए हैं योग दो किसिम का एक शारीरिक योग हँ एक शारीरिक योग होइ छै आओर एक ऐँ आत्मा परमात्माके योग होइ छै मिलन होइ छै ओकरा योग कहल कहल जाइ छै तऽ कहयके मतलब अछि जे ओ योग अगर परमात्मासँ लगायब लगबै छथिन या चाहय छथिन तऽ हुनका बतायल जेतय जे अपनेके आत्मा अहाँ समझि जइयौ पहिने तऽ अपनेके समझियौ जेतबा गो परमात्मा छथिन ओतबा गो आत्मों छथि तऽ आत्माके पहिने अहाँ समझियौ जे आत्मा कहाँ भृकुटिके बीचमे छथिन हुनका लअके चलियौ अहाँ परमधाम परमात्माके पास आओर हुनकासँ कनेक्शन दुन्नूके वहाँसँ रौशनी अबय छै रौद्र प्रकाश अबय छै ओइ प्रकाशमे अहाँ बैठ जइयौ बैठ जइयौ आओर एकदम देखियौ केहन शीतल प्रकाश अबय छै केहन अहाँके मोन खुशी रहैये तऽ ई बतायल जाइ छै जे योग केना लगत ओकर अभ्यास केना करबय अभ्यास छै ओइसँ तऽ परमात्मा का है जो चौबीस घण्टामे आठ घण्टा अथी आठ घण्टा हमर योग हमरासँ योग लगबू लेकिन नहि ओतेक तऽ नहि भऽ रहलै हन ने लेकिन जहाँ तक होइ कम सँ कम दू घण्टा तीन घण्टा चारि घण्टा धीरे धीरे एकर चार्ट बनाकऽ धीरे धीरे बढ़बैत जाउ आओर उनसे योग लगबैत जाउ बस इएह तऽ अथी छै अभ्यास छै अभ्यास इएह करयके छै आओर एखन दू मिनट लगेलिए एक मिनट आओर बढ़ा दियौ तीन मिनट कऽ दियौ एनाहिते दू एक मिनट बढ़बैत बढ़बैत एक बेरमे आधा एक बेर जे चाहबय जे हम एक घण्टा योग लगायब इहो नहि अहाँसँ भऽ सकैये तैं दुआरे ओकरा ब चार्ट रखियौ आओर चार्टके बढ़बैत जइयौ जों जों चार्ट बढ़तै दू मिनट चारि मिनट पाँच मिनट ओनाहिते अहाँ बढ़बैत जइयौ आओर बढ़बैत बढ़बैत अहाँके एक घण्टा भऽ जायत आगू बढ़ैत बढ़ैत दू घण्टा भऽ जायत तीन दू घण्टा भऽ जायत इएह योग लगबयके बतायल जाइ छै जे माने हम आत्मा छियै आओर हमर पिता परमात्मा छथिन हुनकासँ योग केना लगायल जेतय उ बतायल जाइ छै आओर ओइपर चलनाइ बहुत जरूरी छै ओइसँ की होइ छै योगसँ पाप कटय छै जे हमर खराब कर्म भेल हन एखन तक उ साफ होयत जे आत्मा कोइ देखय छै नहि देखय छै किआ कारी भेल छै किआ कतेक जन्मसँ उ जे देह खराब काम कयलकै हन ओइसँ कारी भऽ गेलनि आत्मा तऽ उ वएह हुनकरे प्रकाशसँ परमात्माके प्रकाशसँ से ओ धोअल जेतय या नहि धोबय तऽ आब तऽ चलयके समय आबि रहलय हन आबि गेलय की गेलय से सोचियौ तऽ वएह फेर धर्मराज पूरीमे जाके धर्मराज अहाँके साफ करत उ काला जे बनल होत तकरा वएह धर्मराज साफ करत आओर तब अहाँ सब तब फेर वहाँसँ परमात्मा अहाँके लअ कऽ अपना घर जेता इएह योगके बता देलहुँ हँ योग केकरा साथ केना लगायल जाइ